हा मां सोशल मीडिया ते विझणु वारा जेके डांसिंग वीडियो थींदा आहिनि उन्हनि खे शूट कंदी आहियां छो त अॼकल्ह डांस जो एॾो वधी वयो आहे एॾो मतिलबु चलन वधी वियो आहे की हर कोई पंहिंजे पेरनि खे रोके नथो सघे पियो नंढो हुजे वॾो हुजे ॿार हुजे ॿुढो हुजे कोई बि मौको हुजे थो त पंहिंजा पंहिंजो पाण ई पेर हलणु शुरू थी वेंदा आहिनि इनीअ में कोई लय सुर ताल जा कोई बि नेम न हूंदा आहिनि पर पंहिंजे मज़ पैंजो मज़ो करण लाइ मस्ती करण लाइ पंहिंजो पाण खे हिमथाइण लाइ पंहिंजो पाण खे अॻिते वधण जे लाइ हर कोई इए कम त कंदो ई आहे पर मां सोशल मीडिया ते थोरो घटि विझंदी आहियां पर जेको बि कमु कंदी आहियां मूंखे ॾाढो मज़ो ईंदो आहे ऐं सोशल मीडिया ते न विझी करे मां उहो पंहिंजी वीडियो पाण ई ठाहे वठंदी आहियां औरि पंहिंजे ॿारनि खे थोरो सो ॾेखारींदी आहियां त उहे जंहिं महिल मुंहिंजो डांस ॾिसी करे खिलंदा आहिनि त मां उन में बि पंहिंजी ख़ुशी मेहसूस कंदी आहियां की मूंखे लॻंदो आहे की मां थोरी देर जे लाइ पंहिंजे ॿारनि खे ख़ुशि कयो ऐं उन खे खिलण जो मौको ॾिनो छो त खिलण में जेको मज़ो आहे उन सां सभु जेके टेंशन आहिनि सो दूर ता थी वञनि